बिजनस कोई भी हो छोटा या बड़ा नही होता बिजनस बिजनस ही होता है अगर हम चाहें चाय का बिजनस चालू करें तो चाय में अगर हमारा लागत बीस रुपये है तो हमें उसका बचत होगा कम से कम पचास रुपये चाय में थोड़ा लगाव बहुत सारा बचाव चाय का बिजनस एक बहुत ही अच्छा बिजनस है अगर हम ट्रेन में या फिर किसी भी यातायात साधन में चाय का बिजनस कर रहे चाय बेच रहे हैं तो लगभग लगभग दिन भर में हम पाँच सौ का चाय अगर लागत लगाए हैं तो उसमे लगभग लगभग हमारा एक हज़ार या पन्द्रह सौ का बेनिफिट होगा हम बचा ही लेते चाय में समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है हमारी